स्कुल गखांनायनि उनाव बेलासिनि टिउसन निफ्राय प्राइभेट क्लासनि सोमोन्दै आं बुंनो सानो मानोना जोंहा फरायसालियाव एबा क्लास आव जोंहा माखासे फोरोंगिरिफोरनि बुंनाय बोसोन एबा लेखायाव लानाय माखासे लेसन फोरखौ जों गोसोआव थि थि थाबोजोबा माखासे समाव अबेबा समाव जों बेफोर फोरोंगिरिफोरनि बुजायनायफोरखौ जों बावो बिनि थाखाय जों बेलासियाव सोरबा प्राइभेट फोरोंगिरिजों जों टिउसन लाफिनोब्ला जोंहा बै बावनाय माखासे लेसन फोरखौ जों मोजाङै गोसोआव लाबोफिन्नो हायो आरो बावनाय बे गासै माबाफोरखौ जोङो जोंनि गोसोआव थियै सोनानै लानो हायो मानोना जों फोरोंगिरिफोरल' फोरोंनाय माखासे स्कुल आवल' लानाय लेसन फोरखौ जों मोजाङै फुङाव लोगोफोर बांसिन एबा दावरावफोर जायो जेरै जों बे समाव जों जोंनि गोसोखौ होनो हाया बे समाव जों बावो बेनि थाखाय जोंहा बेलासियाव लाफैफिनोब्ला बै थाखानाय लेसन खौ नों बुजियाखैब्लाबो जों बेलासियाव लानाय टिउसन एबा प्राइभेट आव जों साबसिनै बुजिसिनो बेनि थाखाय जों माने बेलासिनि टिउसन खौ जों लायोब्ला जोंहा साबसिन जायो लोगोसे जोंहा फोरोंगिरिफोरनि फोरोंनाया बेनिजों बैनिजों बिनिजों बैनिजों रावनिबो मिलायजोबा बुंनो थाङोबा बैना जायाखैब्ला जोंहा स्कुल आव फोरोंनाया माखासे जायाखैब्ला जों नैबे जोंनि बे बेलासिनि टिउसन एबा प्राइभेट क्लास आव जों बै लेसन खौ माने बै फोरोंनायनि आलदायैबाबो नैबे सासेना जायोब्ला जोंहा बेनिफ्राय साबसिन मुलाम्फा जायो बुंनो थाङोब्ला जोंहा क्लास आव लानाय गासै बुजायनाय फोरोंगिरिफोरनि बोसोनफोरखौ जों गोसोआव थाखाजोबा होन्नानैबो बुंजायो मानोना जोंहा थानाया थागोन अब्लाबो जों एखमबा समाव बावगोन बेखौ बेफोरखौ जों माने क्लियार खालामफिन्नो थाखाय एबा मोजाङै गोसोआव फैफिनहोनो थाखाय जोंहा बेलासियाव टिउसन नि एबा प्राइभेट क्लास नि थाखाय माने जोबोद गोनां बिनि थाखायनो आं बुंनो सानो माने स्कुल गखांनायनि उनाव बेलासिनि टिउसन एबा प्राइभेट क्लास आव जोबोद गोनांथार